जैसे कविता सभमे भी हम अपन लोकल भाषा रहै छै मतलब कि अथि ई अपन लैंग्वेजमे रहै छै आओर ई अपना लैंग्वेजमे यू ट्यूब अपना भाषामे जे रहै छै से यू ट्यूबपर भी रहै छै यू ट्यूबपर रहै छै आओर इस यू ट्यूबपर भी अपना भाषा रहै छै आओर सभ किताब सभमे भी अपना भाषा रहै छै जकरामे कि मतलब सभ कहानी रहै छै आओर बहुत जादा ही अच्छा लगै छै सुनैमे भी अपना मतलब भाषा अच्छा लगै छै कि ई ई भाषा बहुत अच्छा हैय आओर अपने भाषा मतलबमे किताब कविता का रहै छै जे